ओंखाम ओंख्रिया आङो बुरजा संखायो आरो बुरजा संनाय माने मा एखम्बा लाव ओंख्रि संगोन एखम्बा खुमब्रा ओंख्रि संगोन आरो सोरबा जानो बाबा दस्रा संगोन आरो बेखौ जाया होनबा बै ओंख्रिखौ संगोन आरो बेखौ जाया बेखौ जाया होनबा आरो दस्राखौ संलायबाय आरो जोंना मानसिबो एसे माबा नालाय बेखौ जाया बैखौ सं आरो मस्ला मस्लि दाहो ओरैनो सं होननाय जायो आरो आरो जोङो बायदि रोखोम बायदि ओंख्रि जायो नालाय जोङो ओरैनोबो सङो आरो बबेबा समाव मस्ला होबाय बबेबा समाव मस्ला होआसै बिदि सङो आरोखि आरो मैद्रुफ्रावलाय मुला मैद्रु लाफा मैद्रुफ्राव जेबो होआ आरो सोरबा जानो लुबैनायाव होहोबाय सोरबा जानो लुबैनायाव होहोआ बिदिनो जायो आरो आरो जोंथ' दा गासिबो मैद्रु ओंखारबाय नालाय लाफा मैद्रु मुला मैद्रु संबाय नालाय दा थावल' होयो आरो आरो सोरबा बायदिया है बिदि संनो नङा ओरैबायदि ओरैबायदि सं होमबासो गोथाव जायो होमबा सङो आरो जों ओरैबायदि दा जोंहा थारमाने जेरैबो जायो जेरैबो सङो संनो थोनबा सङो संनो थोनाबा सङा ओरैबायदि आरो जोंहा जेरैबो आरो जोङो आङो दा बिराथ माबागासिनो आरो दा आङो खामला हायो आङो माइ खामला गायो माइ खामला हायो गासिबो मावजोबो आङो दा आंहा गारजेन गैया नालाय ओमफ्राय गासिबो मावजोबो आं खामला मावो माइ गायो माइ हायो बायदिसिना मावनांगौबा बायदिसिना मावो बिदिनो आरो दा जोङो एकदम जेरावबो खामला मोनबा मावो आङो जेरावबो मावो गोजानावबो थाङो खाथियावबो मावो जोंहा दा खामलाया खामला मावो आरो न'फ्रावबो एसे एनै जावग्लि जावग्ला जावग्लि जावग्ला मैगं फोयो जोङो लाफा फोयो आलु गायो आरो बायदिसिना मावो जों बिदिनो आरो दा ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना जानांगौ माबायाव जोङो बायदिसिना माबानानै खुबैना फोयो अमा लायो दाव लायो बायदिसिना खेथि बहनो जोङो दा